आंनि सेकेण्ड प्रडाक्ट दाखालि आङो बेंटल बाजारनिफ्राय सियार जरासे बायनानै लांबाय बायनायसो आरो दखानदारा आंखौ थगायनानैसो हरदों फास्स' थाखा मानि जरा लाबाय बियो आंहा जा लस जाबाय